आं रंजानाय सोलोंथायारि आरो राजखान्थियारि रादाबफोर फरायनानै मोजां मोनो आं बेफोरनि सोमोन्दै बेफोर रादाबफोरखौ आं टुविटार टुविटार मा टुविटार एबा एक्स एपआव फरायनानै मोजां मोनो आं मेनलि गोसो रंजानायारि रंजानायसो रंजानायनि आं रादाबफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो आं बेफोरखौ फरायनानै माने रंजानाय बिबागाव मा मा सोलिगासनो दं बेफोरखौ फरायनाय जायो मिथिनाय जायो आरो सोलोंथायारि रादाबफोराव आं आं सोलोंथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो जेरै आं सोलोंथायारि रादाबाव एडमिसननि सोमोन्दै आरो सोलोंथायारि बिफानाव मा मा सोलिगासनो दङ बेफरखौ आं रादाब लानाय जायो राजखान्थियाव आं इलेकसन सोलिबाय थायोब्ला एबार सरखार सोलायनाय समाव मा मा सोलिबाय थादों बेफोरखौ मिन्थिनो थाखाय आं रादाबखौ खोनासङो आं एसिबांबो रादाब फरायनाय जाया बिनिथाखायनो आं रादाब फरायनायनि सोमोन्दै इसिबां बुंनो हानाय नंला